मोनसे समाव जोङो ओरैबादि मोनसे नुथाय नुदों जेराव सान मन'नाय बे सान मन'नाया जों उन्दै सममोन बे समाव सान मन'नाय जादोंमोन सान मन'नाय जानायाव ओरैबादि खोमसि जादों माने बयबो सुबुंफोरानो गिखांनाय मोनदोंमोन सोरांनायनि उनाव माबोरै खोमसिया जाफिनखो दुब्लियाव मोसौ खानो लांनाय मोसौफोरा न' न' खारबोफिनदोंमोन दाव हांसो अमाफोरा न' सिङाव हाबफिनदोंमोन अब्ला जों सुबुं माहारियाबो ओरैबादि गिनाय मोनदोंमोन मा जाखो बुहुमाव दिनै सान मन'नाय जादों होनोब्ला जों औ बोराइ बुरै बा आबै आबौमोनहा जोंखौ बुङोमोन अख्राङाव नायदावनो हामा गाहायाव थोरसियाव दै लानानैसो नायनांगौ गोजौआव नायदावबा मेगन नुवा जायो खाना खानि जायो होननानै फोरमायोमोन गोदोनि जोंखौ आबै आबौमोनहा बेहाय जोंबो ओरैबायदि गिनाय मोनोमोन नायदावमारब्ला मेगना खाना जामारगोन नामा दिनैनिफ्राय नुनाय नंला नामा बैफोरबायदि बाथ्राया जोंनि गोसोयाव फैदोंमोन सान मन'नाय होनोब्लानो जोङो मा गिखांनाय मोनोमोन बेफोरबायदि जादों बा मेगन खानि खाना जाबाय बेखौ जों दिनै नुनो मोनाखै बेहाय जोङो मा गिखांनायसो मोनदोंमोन बै समावसो खिनु दानि दिनाव जोङो बोफोरखौ एसेबां गिनाय मोना आरो माने गोदोनो जों उन्दै उन्दै समावनो जाबोनायखौ नुबाय नालाय ओंखायनो मा बुङो ओह गोदोबो जादोंमोन बै समाव जानाय बायदि दाबो जादों होननानै जों मा साननानै लायो सान मन'नाया मोनसे ओह सम लानानै जायो होननानैसो जों दा मा साननानै लायो आरो